मां गर्मीअ में कूलर वरितो उहो कूलर सिर्फ़ु ॿ महिना हलियो ऐं ख़राबु थी वियो कंपनीअ मां सर्विसिंग कराई पर त बि उनजी सर्विस सुठी न मिली मूंखे इन करे मां इहो कूलर कंहिंखे बि रिकमेंड न कंदसि